राजू भाई काथे पहुते यार तो वटि लोकेशन मोबाइल आहे न हिकु जे ॿीं रस्ते ते हले वञे त पुछा मूंखे ट्रेन जेलणी आहे थाणा में हा त हाणे काथे पहुता आहियूं कुरला टाइम ते पहुची पहुचाईंदे न हा पोइ वांगुरु ऐं टाइम ते तोखे भाई तूं ॾींहुं राति हलाए थो गाॾी तोखे ख़बर आहे असांखे त ख़बर नाहे भई घणी देरि लॻंदी छा थींदो छा न थींदो हा हा टाइम ते पहुचाईंदे न बसि मांखे उहो ई खपे टाइम ते मांखे पहुचाइजे मुंहिंजी ट्रेन मिस न थियणु खपे इहा ॻाल्हि ध्यानु रखजांइ हा अड़े यार इहो त भई परियो रस्तो त ख़राबु थो नज़र अचे कीअं हलंदे तूं हा हा त रस्तो ख़राबु आहे तूं कीअं हितां आयो आहीं अरे ख़राबु रस्ते ते मेरे टाइम वधार लॻी वियो ट्रेन निकिरी वेई त छा कंदासि रस्तो बदिली थो करे भई कीअं बि कर यार हीअं न थी वञे मुंहिंजी ट्रेन में मूं सां मिस थी वञे हा उहो तुंहिंजो कमु आहे न यार हाणे मांखे कहिड़ी ख़बर भई तव्हांजा इहे रस्ता कहिड़ा ख़राबु आहिनि तव्हांजा कंपनी वारा त इंडीकेशन ॾींदा आहिनि भई हिन रस्ते त न वञो हिन रस्ते थो वञो हा त चई हा हाणे तोखे ॾिनो अथई रस्तो अचण खां पोइ ख़राबु रस्तो अचण खां पोइ तोखे इंडीकेशन पोइ ॾिनी अथऊं ग़लति आहे न इहो कमु त एक्चचुली पहले ॾियणु खपे न हाणे त रस्तो फ़िरी करे असां वेंदासीं हा त रस्तो फ़िरी करे वेंदासीं घणी देरि थो ॾेखारे अधु कलाकु अधु कलाकु हा भले अधु कलाकु हले त हलंदो छा त मांखे अञा मुनो कलाकु आहे पंद्रहां मिंट पहले पहुतासीं तॾहिं बि गाॾी पकिड़े सघिबी आहे इहो ध्यानु रखिजे पर तूं जल्दी टन कर इहो त अॻिते त रस्तो ॾाढो ख़राबु थो नज़र अचे हा त टन कर टन कर कीअं बि कहिड़े रस्ते थो हल मांखे ख़बर नाहे कोई रस्तो तोखे ख़बर आहे ड्राइविंग तूं कंदो ऐं मां न कंदो आहे असांखे टाइम ते पहुचाइण तव्हांजो कमु आहे तव्हांजे अगरि टाइम ते न पहुचाईंदो त कोई मतिलबु न निकिरंदो टाइम ते पहुचाईंदे न बसि मांखे उहो ई खपे उहो ई रिप्लाए खपंदो मांखे टाइम ते पहुचाए जे टाइम उते टाइम ते पहुची करे पंद्रहां मिंट बि पिया हूंदा न ॾह मिंट हूंदा तॾहिं बि हलंदो छा त हिकिड़ी ॿिए खां खणी करे काई मां पहुची वेंदमि हा हा त भर फटाफट कर रस्तो टन करे जीअं बि जिते बि हले थो अहिड़े रस्ते थो हल जाते मां टाइम टू टाइम पहुची वञा हा टाइम टू टाइम पहुचाए बसि मांखे टाइम ते पहुचणो आहे ॿियों कुझु मूंखे प्रोब्लम नाहे हा ॾिसजे वरी ॿियों कोई रस्तो वरी हुते बि गड़बड़ न हुजे न न गड़बड़ न हूंदी न हा त पोइ वांधो नाहे गड़बड़ न हूंदी त पोइ प्रोब्लम नाहे बाक़ी गड़बड़ हुजे त वरी रस्तो हाणे को चेक चेक करे वठि या पुछी वठि कंपनीअ मों ॾिस असांजे ख़बर नाहे सुभाणे तव्हां चवंदुव जयेश की भई रस्तो ख़राबु आहे मां न ॿुधंदोमांइ हिकु पैसो न ॾींदोमांइ मां पहिरीं थो ॿुधाए हा त उहा ॾिसी वठि तूं पहिरीं पंहिंजो हा पहुचाईंदे बसि मांखे टाइम ते पहुचणो आहे उहा वॾी ॻाल्हि आहे उहो की हा हा बसि हलाए तूं बराबरि हलाए